बिहारक शिक्षा व्यवस्था आ विद्यार्थी बिहार तऽ देशमे बिहारक विद्यार्थी नाम करै छै जेना बीपीएससी आईएस आईपीएस आ बिहारक जे संस्कृति छै भाषा विविधता छै ओहिमे जेनाकि क्षेत्र बाइ भाषाकेँ अपन बोलबाके अछि जेना मिथिलामे मैथिलीमे लोक बाजै छै तिरहुतमे तिरहुतिआ भाषा बाजै छै मगधमे मगही भाषा बाजै छै तहिना बिहारक अपन भाषा छै शिक्षा छै व्यवस्था छै युवक सभ ओहिमे ढ़लल जा रहल छै आ ढ़लबाक प्रयास करै छै आ सम्वेदनशीलो छै